नोंगौ क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफ्रा मावग्रा माखासे खामानि दामानिफ्रानो जाहैबाय जिउखांनायनि राहाफ्रा जाहैबाय दखान होनाय बाजार जेनेबा हाथाय बाजाराव जेनेबा दख'ना दखान गय दखान जो ओंखाम दखान ओंखाम हटेल बायदि बायदि होनानै संसार जानो जिउ खांनायनि राहा माखासे लानो हायो बेनो जाहैबाय लोगोसे क'क्रझार जिल्लायाव गामि एरियानिफ्रायबो गामि गामि सिं सिंनिफ्रायबो क'क्राझार जिल्लानि गामि सिं सिंआव थानाय जे गामि गोजान गामिनि मानसिफ्राबो थांनानै बेवहाय दाउ अमा फिसिनानै मोसौ दाउ अमा फिसिनानै दाउ अमा फाननानै जोङो जिउ खांनानयनि राहाखौ लानो हायो क'क्राझार जिल्लानि राइजो राजाफ्रा लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि जे गामिनि क'क्राझार जिल्लानि जे मानसिफ्रा बिजनेसनि थाखाय मुलाम्फा जानो हायो माने माखासे बिजनेस मैगं थाइगंनि बिजनेस दाउ अमानि बिजनेस हटेल गला बायदि रोखोमनि गासैबथिंनिफ्रायबो बिथिंआवनो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव फारफ्रोमथिंबो सोलिनो हायो क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफ्रा माखासे बिजनेस सोलिनो गेलेनायाव सोलिहोनो हायो आरो बिनो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि साननाय हनाय जिउ खांनाय जिउ खांनाय जिउ खांनायनि राहा रांखान्थियारि बिहोमा होनायनि मेइन थांखियानो जाबाय साहा दखान गय दखान हटेल ओंखाम हटेल बायदिसिना बा खाथि खालानि गामिनि मानसिफ्रा मैगं थाइगं फानफैनानै बा माखासे बिजनेस खालायनानै जिउ खांनाय राहाखौ लानो हायो आरो